اُردو ایک ہندوستانی بھاشا ہے یہ بھاشا یہ زبان جب مغل مغلوں نے ہندوستان کو جیت جیتا وہ اپنے ساتھ لے کر یہاں پر آئے اور عربی فارسی کے لفظوں کے ساتھ مل کر یہ ایک بھاشا بنی ہندی کا اِس کے بہت زیادہ ساتھ دیا کیونکہ ہندی کے وہ لفظ جو ہیں وہ اُردو میں بدلتے چلے گئے اور وہ جو ہے اُردو اُردو ہو شبد بن گئے سنسکرت کے بہت سارے جو لفظ ہیں وہ اُردو میں بن بنے جب بول چال ہندو اور مسلمانوں کا آپس میں ہُوا تو اُردو کے لفظوں کو اتنی مٹھاس دیکھ کے وہ اُردو میں بدلتے چلے گئے اِدھر جو ہے اُنہوں نے جو شاعر ہوتے ہیں شاعروں نے اپنا بہت زیادہ اِس کے لئے وہ کیا کونکہ شاعری شاعر فارسی بھاشا میں جو ہے وہ وہ کرتے تھے شاعری اور اُنہوں نے فارسی کو لوگوں کو سمجھنا بہت مشکل ہو رہا تھا تو اُنہوں نے آہستہ آہستہ اُس کو اُردو میں تبدیل کرنے لگے اور اُردو میں تبدیل ہونے کی وجہ سے اُردو ایک شاعروں کی زبان بن گئی اور ہندی اور اُردو عربی فارسی سب مل کر ایک پیاری زبان اُردو بنی اِسی لئے آج اُردو کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہندی سنسکرت عربی سب سے مل کر بنی ہے